हमरा सबके गाँवसँ बैंक दू किल तीन किलोमीटर दूर अछि ओइठना जे छै से बैंकमे बहुत सारा स्टाफ सब छै बुजुर्ग आदमी ओतऽ तक नहि जा पबय छै तऽ ओ सब अइठना अबय छथिन बैंकके कर्मचारी हुनकासँ साइन करबाक पेपरपर लअ जाइ छथिन आओर हुनका सुविधा दै छथिन बैंकसँ स्टाफके भेजय छथिन बैंक एतऽसँ तीन किलोमीटर दूरीमे अछि ओहिमे दसटा पन्द्रह टा स्टाफ काज करय छै ओ सभ कागज पत्र लिखापर ही चेक बुक ई सब निकासी करबाबय छथिन ओहि सबके लेल सुविधा अहिठनका लोकके लेल भेजय छथिन बुजुर्ग आदमी सभके लेल आओर हमसब बैंकमे लाइन लगाकऽ पैसा निकासी करय छी ओहि लेल जाइ छी ओहिठना फॉर्म भरिके निकासी करबाबय छी आओर दोसरोके हेल्प कऽ दै छियै जे आदमी सभके नहि भरल स्लीप होइ छै ओ हमसब भरि दै छियै हुनका सबके लेल हमसब जाइ छियै तऽ हेल्पकऽ दै छियै ना बैंकमे सुविधा सब देलखिन हन सरकार पानि पीबयके सुविधा सेहो छै अइ धूप गर्मीमे ठण्डा पानिके व्यवस्था छै ओहिठना छाँवके व्यवस्था कयल गेल छै कैश काउंटरपर लाइन लगाकऽ कैश लेल जाइ छै हमसब ओइठना लाइन लगबय छी आओर अपन रुपैआ निकासी कराबय छी हमर दीदियो सब जाइ छथिन रुपैआ निकासी करबयके लेल तऽ हमसब हुनका सहयोग करय छियनि